हैलो सर ओला कैब सर्विस मूंखे हिकिड़ी कैब बुक कराइणी आहे जेकी सूरत खां उल्हासनगर ईंदी हुजे ऐं हिन में घटि मे घटि चारि ॼणनि जी विहण जी जॻह हुअण खपे ऐं टे चारि लगेज आहिनि उहे सेफ्टीअ सां अचण खपेनि मूंखे पहिरीं ॻाल्हि त तव्हांखे इहो बुधाइणो आहे कि सूरत खां जेको हाइवे रस्तो ईंदो आहे ऐं जीअं मुम्बई मे एंटर थींदो आहे हुतां खां ॿ रस्ता वेंदा आहिनि जेको हिकु थाणा खां वठी ऐं हिकु जोगेश्वरीअ जे अंदरि गांव मां जेको कल्याण मां डाइरेक्ट निकिरंदो आहे ऐं मुंहिंजे जेके गेस्ट आहिनि हुननि खे इहे जोगेश्वरीअ रस्ते तव्हां गांव मां वठी अचिणो आहे सिधो उल्हासनगर जेको उल्हासनगर में एड्रेस आहे उल्हासनगर फोर कृष्णा कुंज अपार्टमेंट नियर रेलवे स्टेशन रोड ही ओला कैब में ए सी हुअणु ज़रूरी आहे ऐं ओला कैब में अंदरि साफ़ु सफ़ाइ बि ज़रूरी आहे छाकाणि त हुन में ॿ लेडीज़ ऐं हिकु ॿारु ऐं हिकु एजेड माण्हू थो अचे जंहिंजी हेल्थ जी बि ऐं सफ़ाईअ जे हिसाब सां हुनजो ध्यानु रखिणो आहे ऐं हिनजे कैब जा जेतिरा बि पैसा थियनि उहे तव्हांखे मूं खां वठिणा आहिनि न ही गेस्ट खे कुझु चवणो आहे मूंखे तव्हां पंहिंजे अकाउंट नम्बर जो नम्बर ॾियो जेके मां हाणे ई बिल पे करे छॾियां एडवांस में पर तव्हां मुंहिंजे कहिड़े बि गेस्ट खे पैसनि लाइ कुझु न चवंदा ऐं जीअं मां तव्हांखे रूट ॿुधायो आहे साफ़ु सफ़ाईअ लाइ ॿुधायो आहे ए सी ॿुधायो आहे ऐं पाणीअ जो बंदोबस्त हुअणु खपे पीअण जे कैब में इहो ज़रूरी हुअणु खपे ऐं जेको बि तव्हांजो फेअर आहे मां भरण लाइ रेडी आहियां प्लीस मूंखे तव्हां पंहिंजी ओला कैब जल्द सां जल्द बुक करे ॿुधायो जेकी ॿ हज़ार टेवीह में जुलाई पंज ते शाम जो पंजे बजे सूरत खां उल्हासनगर अचे